کم روپیہ میں کیسے کیسے آگے بڑھنا ہے کم روپیہ میں تھوڑا سا خرچ کرنا ہے پھر اس کے بعد اور ایسا چیز لینا ہے کہ اور روپئے بچت ہو اور آگے کام میں لگانا چاہیے اور یہی سب پڑھائی اور پڑھائی میں لگائیں گے اس میں جو بچے گا اور کھانا میں لگائیں گے کھانا میں سے جو بچے گا اور کہ اور چیز میں لگائیں گے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچے گا تو آگے اسی وجہ سے کم روپیہ میں گزارا کرا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے روپیہ بچے گا تو وہی سب کام ہوتا ہے اسی روپیہ میں سے صحت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے دوائی آر کا بھی اور کھانا پینا کپڑا آر کا ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے اتنا ہی روپیہ میں سب ضرورت مند چیز لینا ہے کھانا ای حساب سے لینا ہے کہ اتنا روپیہ میں آگے بھی روپیہ بچ جائے اور کھانا بھی ہو جائے ہر چیز ہو جائے اتنا روپیہ میں تو اسی وجہ سے آگے ہی بڑھنا چاہیے تھوڑا سا روپیہ میں یہی آگے بڑھنا چاہیے کون کون سا کھانا کھائے جو روپیہ بچ جائے کون کون سا کپڑا جو لے اور روپیہ بچت ہو جائے علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا روپیہ بچنا چاہیے یہی آر ہوتا ہے تھوڑا سا روپیہ میں